भारत के अन्तर्गत नौकरियों का बाज़ार बहुत ही दयनीय स्थिति में हे कोचिंगों वाले लोग इश्टूडेन्टों को नौकरी का झाला देकर उनको जबरजस्ती अपनी कोचिंगों में ले जाते हैं परंतु चार चार साल तक बैकेन्सी नहीं निकलने के करन्न इश्टूडेंट परेशान हैं और वह अपनी मेहनत इतनी जबर्दस्त करने के बावजूद भी उनका नौकरियों में सेलेक्सन नहीं होता है परंतु जिसके पास आज के शमे में जिसके पास भारत देश के अन्तर्गत पैसा हे उसके पास नौकरी है जो गरीब है उसके पास कोई नौकरी नहीं है वो दर दर की ठोकरे खाता है और अपना पालन पोषण बहुत ही दयनीय स्थिति से करता है अगर भारत देश के अन्तर्गत ये जो करप्शन है ये ख़त्म हो जाए तो भारत देश में सभी चीज़ें सामान्य स्थिति में आ जाएंगी और सभी लोग अपने कर्तव्यों का सही पालन करें तो सभी हमारा देश बड़ा ही खुशहाल रहेगा और बहुत ही अच्छी स्थिति से गुजरेगा अगर ये काम किसी भी सरकार नहीं करती है सभी सरकारें ऐसी हैं कि अपना पेट भरो और सभी को कचरे में जाने दो अगर यह यही चीज़ भारत देश के अन्तर्गत चलती रही तो भारत देश के अन्तर्गत कुछ नहीं हो सकता सिवाय इश्टूडेन्टों के सुसाइड के अलावा इस देश में कुछ भी नहीं वो कर पाएगा